हाँ बोलिए हाँ हाँ अच्छा अच्छा कौन कौन आम लिजिएगा बहुत तरह की आम है लाल मालदा सफेद मालदा मालद कलकतिया बंबई और जो हो लीजिए सबका अलग अलग रेट है आइएगा दुकान पर तब ना देखिएगा पसंद कीजिएगा इसके बाद लेना सफ़ेद मालदा आपको पचास या साठ ऐसा ही लाल मालदा सफ़ेद मालदा

हाँ आइए देखिए इसके बाद होगा किलो किलो में ऐसे बेचते हैं इसके बाद हाँ हाँ हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं समस्तीपुर में हाँ हाँ उस पर आपको पूरा एक दम दख्खिन आ जाइए पुलवा पार करके हाँ हाँ हाँ दुकान का नाम आइए ना सामने में ही मेरी तरफ़ दुकान है

ठीक है ठीक है आइए आइएगा तो देखेंगे बोरा उरा कुछ भी तो मिलेगा ही रहता ही है हाँ बोरा उरा मिल जाएगा सब फल हैं सेब हैं हाँ सेब है बेदाना नाशपाती है केला है सब फल है

हाँ जो आइएगा देखिएगा जो भी फल मर्ज़ी होगी तो वही फल लीजिएगा और क्या हाँ एक दम बढ़िया एक दम बढ़िया फ्रेश

हाँ हाँ मिल जाएगा हम्म हम्म हमको पता है यहाँ पर गाड़ी पूरा एक दम अच्छा अच्छा वाला अच्छा वाला आपको दे देंगे आप जो भी दिएगा वही चलेगा ठीक है ठीक है हाँ हाँ हाँ आज कल तो वही ऑनलाइन चल ही रहा है ठीक है ठीक है